पुर्णियाँ जिलामे ज्यादातर खेतीबाड़ी होइत छै ज्यादातर खेती मकईके होइत छै पुर्णियाँ जिलामे ठीक नऽ मकई जे छै एक राज्यसँ दूसरे राज्यके लिये भी अच्छा होइत छै आयात निर्यात करैत छै पुर्णियाँ जिलामे अपना मकई खाइ खातिर तऽ राखबे करैत छै साथ साथ दूसरा देशके लिए दूसरा राज्यके लिए भी आयात करैत छै पुर्णियाँ जिलामे ज्यादातर मकई आओर धानके भी खेती होइत छै जकरा हमलोग चावल कहैत छियै चावलसँ चावल एक ही जिलामे नहि छै लेकिन सभजिलामे आयात निर्यात करैत छै पुर्णियाँ जिला बहुत ही अच्छा जिला छै नामी जिला छै यहाँ सरकार अच्छा खेतीबाड़ीपर ध्यान देने छै समय समयपर बिजली भी दैत छै आओर बिजलीके साथ साथ सभचीज अपना करैत छै पुर्णियाँ जिला बहुत ही अच्छा खेतीबाड़ीके लेल छै आ जनजीवन हरियाली यहाँके बहुत ही अच्छा छै समय समयपर बारिश होइ जाइत छै आओर समयपर सुखाड़ भी आबि जाइत छै लेकिन कभी कभी खेती खेती बहि भी जाइत छै लेकिन हवा उवा पड़ैत छै तऽ पूर्णिया जिलाके लिए फिर भी किसानके उतना मलाल नहि आबैत छै खेती करयलेल छोड़ैत नहि छै जेना मक्काके खेती केतनो किछु होइ जाइत छै तऽ पूर्णियाँ जिलाके लोग करबे करैत छै खेती